جی گڈ مارننگ سر جی سر بتائیے میں آپ کی کیا سہایتا کر سکتا ہوں جی جی

جی جی جی جی جی جی آپ ایک منٹ رکیے میں چیک کر کے آپ کو بتا رہا ہوں اس میں کیا خرابی ہے کتنا قیمت لگے گا جی جی اس کا مدر بورڈ خراب ہے اور اس میں سافٹ ویئر ڈلے گی جی جی تو اس میں مدر بورڈ اور سافٹ ویئر مدر بورڈ خراب ہے سافٹ ویئر ڈلے گی تو جی اس میں سر تقریباً آپ کا آ جائے گا دو ہزار روپیہ جی جی جی جی وہ تو جی میں وہ سب سمجھ رہا ہوں لیکن چلیے جو مناسب ہوگی لگا لیں گے آپ کے لیے مناسب ہوگا جی جی باقی جی اس میں ایک دو دن تو لگ ہی جائیں گے کم سے کم جی کیوں کہ سافٹ ویئر بھی ڈالنا ہے اس کا وہ بھی چینج کرنا ہے ایسے بھی دکان پہ کام بہت ہوتا ہے تو اس لیے سر ایک دو دن کا ٹائم ہی چاہیے پھر جی سر جیسے صحیح ہوگا ہم آپ کو بتا دیں گے جی سر جی جی سر جی سر ٹھیک ہے اور کیا اوکے تھینک